हमरो जे गाँव छैने बहुत बहुत बढ़िआँ गाँव छै सबसे बड़ा अच्छा ई छै वहाँपर बच्चा सब अक्सर मैथमे स्ट्रोंग रहैछे मैथमे भी स्ट्रोंग रहैछे आओर वहाँपर एन्वॉयरमेन्ट इतना बढ़िआँ छै पढ़ै वास्ते भी सहि छै बगलमे इसकुल छै कॉलेज भी बगलमे छै कोइ दिक्कत नहि छै ट्वेल्थ तकके पढ़ाइ गाँवके बच्चा गाँवमे करि सकैछे बाँकि ओकरा हाईअर एजुकेशन वास्ते बगलसे फोर लेन गुजरि रहलोछै फोर लेनके बगलमे गाँव रहैके कारण किछै कि लोगके अगर कोइ बच्चाके अगर आगे पढ़नाछै बी सी ए एम सी ए बीकॉम एम कॉम जे करनाछै ओ तऽ थोड़ी दूरी पर गाड़ी चलि रहलोछै ट्रेन चलि रहलोछै सब सुविधा छै हमरो गाँवमे स्वास्थ्य सुविधा छै पञ्चायत भी बढ़िआँ छै हमरो पूरा जे पञ्चायत छै हरेक तरहके सुविधासे आ सम्पूर्ण छै वहाँके लोग एक्टिव भी बहुत छै हर चीजमे चाहे चुनाव क्षेत्रमे रहै पढ़ाइ क्षेत्रमे रहै इसीलिए हमरो गाँव हमरा बहुत बढ़िआँ लगैछे जे शहरके रूपमे कन्वर्ट हो रहलोछै ई चीज हमरा ठीक नहि लागैछे किआकी अगर ओ शहर बनि जतेए तऽ हरचीज जैसन हो जतेै नगर निगम अगर घोषित करलकै तबे लेकिन अभी जेछै वहाँ हरचीज छै बाहर अगर थोड़ा अन्दर जाइ छिऐ तऽ वहाँ नदी भी मिलि जाइछेै प्राकृतिक नेचुरल चीज भी मिलि जाइछेै वहाँ शान्ति भी मिलि जाइछेै आओर शहर भी जाना नजदीक छै हर सुविधा छै इसीलिए हमरो गाँव हमरा बहुत पसन्द छै